जहाँ तक लम्बा बाइक यात्राके सवाल अछि तऽ हमरा जहन लम्बा बाइक यात्रा कतहु यात्रा हमरा बाइकसँ जकरा जिनका हमसभ मोटरसाइकिल कहै छियनि मोटरसाइकिलसँ यदि हमरा लम्बा यात्रा करयके अछि तऽ हमरा बहुत चीजके ख्याल राखय पड़ैत अछि जेना हमर स्वास्थ्य कोना ठीक रहत हम जायब तऽ कोन कतेक स्पीडसँ गाड़ीके लम्बा यात्राके मानि लियौ जे हम एन एच पर जा रहल छी तहन कोन साइडसँ गाड़ी चलायब जे आगाँवला गाड़ी हमरा नहि ठोकय ने पीछेवला गाड़ी हमरा नहि ठोकय कतेक स्पीडमे चलायब बस यही इएहसभ हमरा ध्यान रखबाक चाही जहाँ तक बाइकिंग ट्रिपपर जायके बात छै तऽ लम्बा लम्बा टूर ट्रिप जे होइ छै ओहिमे कमसँ कम दू आदमीकेँ एक साथ जेबाक चाही दुनू आदमीकेँ वेल ट्रेंड यानि बहुत बढ़िआँसँ गाड़ी चलबैत अछि कखनहु अहाँ चला लिअ तऽ कखनहु ओ चला लै छथिन ओहिसँ की होइ छै यात्रा कत्त कतेक भी दूर रहैत अछि तऽ आसानीसँ यात्रा अहाँकेँ बीत जाइ छथि आओर दुनू आदमी बातचीत करैत जाइ छथिन तऽ यात्राके दूरी अहाँकेँ सेहो पता नहि चलैत छै जहाँ तक भोजनक गप्प छै तऽ जहन हम बाइक चला रहल छी तऽ हमरा अहाँके नॉर्मल भोजन करबाक चाही कोनो एम्हर ओम्हरवला भोजन नहि करबाक चाही नॉर्मल भोजन एहि लए कऽ करबाक चाही जे बाइकपर हम बैसल स्थितिमे रहै छी आ बैसल स्थितिमे रहयसँ हमर शरीर अहाँके कोनो काम नहि करै छै काम नहि करै छै जहन हम कोनो चीज भोजन करै छी आ भोजन तखनहि पचै छै जहन हम अपन बॉडीकेँ कोनो ने कोनो काममे इन्वॉल्व कयलहुँ तहन हमर भोजन एक सही समयसँ अहाँकेँ पचि जाइत अछि तऽ हमरा जब लम्बा ट्रिपपर जाइ छी या बाइकसँ कतहु जा रहल छी तऽ हमर नॉर्मल भोजन कऽ कऽ ही चलबाक चाही आओर लम्बा लम्बा ट्रिपमे दू आदमीके बात हम एहि लए कऽ कहलहुँ जे एक आदमीकेँ बाइक चलबैत चलबैत कमर सेहो दर्द करय लगै छनि कन्धा हैण्डिल पकड़ने पकड़ने कन्धा सेहो दर्द करय लगै छनि एतेक दर्द करय लगै छनि जे ओ ठीक ढङ्गसँ बाइककेँ नहि चला पाबै छथिन तखन की होइ छनि तऽ फेर आगाँ चलि कऽ अहाँके हुनका दिक्कत भऽ जाइ छनि दुर्घटना होइके सम्भावना रहै छनि बॉडी पूरा थाकि जाइ छनि उएह दुआरे अहाँके दू आदमीके दू आदमी कखनहु भी लम्बा ट्रिपमे दू आदमी जे दुनू आदमी बढ़िआँ जँका गाड़ी चला लै छथिन जे कखनहु अहाँ चलेबै तऽ कखनहु ओ चलेथिन तऽ कखनहु ओ चलेथिन तऽ कखनहु ओ चलेथिन बस इएह तरीकासँ अहाँके बाइकके लम्बा यात्रा करबाक पर जरूरत पड़ैत अछि